औ सारा सारआ चिरांनि दिलिन सार कनट्रेक्ट'र बुंदों ना आस्सा सार आं सार माने नोंनो हरनायनि रिजोना जाहैबाय एसे नोंथांनि आन्दाराव एसे खामानिसो नागिरनो मोनगोन खोमा साननानै फन हरनाय जादोंमोन सार सार औ सारनावहाय एसेसो खामानिफोर मोनगौमोन नामा ओरैनो नोंथांनि खामानिखौ नायनानैथ' आं नोंनि बे औ औ औ सार लामायाव हागोन सार जायो हायो सार औ बेयावबो सार आं बेंटलनिनो औ औ औ अके सार औ औ हागोन सार हागोन आंजों मावफाग्रा आंजों लेबार मावफाग्रा आंनि खामानियाव हेफाजाब होफाग्रा दंखायो दंनाया नोंथांनाव जेबो सिन्था गैया दे आं नोंथांनो नांगौ बायदि लेबारफोरखौ लांनानै मावनायाव हेफाजाब होनो हागोन

जागोन सार दसजोनसोखौथ' आरामसे मोनगोन आरो हायोब्ला बेनि बांसिनसो मोनबावगोन दा खामानिफोरा लामायाव मा मा सोलिनानै दं ओरैनो कनस्ट्रेकसना मा मा सोलिदों अके सार औ औ औ औ औ औ सार

औ औ सार दे दे

आस्सा जागोन सार जागोन जागोन दे सार बेयो नोंनिफ्राय बे नोंनिफ्राय बे खबरखौ मोननायनि थाखाय हामबाय होनबाय सार दे गोजोननाय थाबाय दे दे औ औ सार दे दे दे हामबायसै